मैं अपने बगीचे में घास पात का उपयोग रॉक गार्डन बनाने में करती हूँ जब भी घास की कटिंग की जाती है घास बच जाती है मैं छोटे छोटे मार्बलों के टुकड़े रखती हूँ उनके बीच मे घास को रखती हूँ और एक अपने बगीचे में एक सुंदर सा रॉक गार्डन का उपयोग मैं कर लेती हूँ घास पात का उपयोग करने के यह भी फायदें है कि घास की कतरने बगीचे में बढ़िया गीली घास बनी रहती है नमी को संरक्षित करती है खरपतवार को कम करने में मदद करती है और मीट्टी के तापमान को समान बनाए रखने में मदद करती है मैं कभी भी घास पात का उपयोग उसे व्यर्थ नही करती हूँ मैं अपने घास पात का उपयोग बहुत ही अच्छे रूप में करती हूँ इससे रॉक गार्डन बनाने से गार्डन आकर्षित भी लगता है बगीचा सुंदर भी लगता है अपने बगीचे में घास कतरनें जोड़कर अपनी मिट्टी में मूल्यवान कार्बनिक पदार्थ भी जुड़े रहते हैं जो मिट्टी को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये नाइट्रोजन का एक बड़ा स्रोत है जो पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनने में मदद करता है